ہاں سفر کے لیے سب سے پہلے تو بھئی اپنا گھر سے جو بھی سامان ہوتا ہے بیگ وغیرہ ہے اور بچ بچے وچے بھی ہوتے ہیں ان کو جو ہے تیاری کرنا پڑتا ہے بیگ میں سامان ومان کو ایڈجسٹ کر کے بیگ تیار کرنا پڑتا ہے اور اس کے بعد جو ہے سفر میں جب گاڑی میں بیٹھتے ہیں تو الحمدللہ بہت پرسکون سے ہم لوگ بیٹھتے ہیں اور پہلے ہی ریزرویشن کروا لیتے ہیں ٹکٹ کنفرم ہو جاتا ہے یا کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ٹکٹ کنفرم نہیں بھی ہوتا ہے تو ٹی ٹی سے بات کر کے جو ہے کچھ پیسے وغیرہ دے کر کے کنفرم کروا لیتے ہیں اور سفر بہت آسانی سے مطلب ہوتا ہے اور ہم لوگ گھر آرام سے پہنچتے ہیں کسی طرح سے کوئی دقت پریشانی نہیں ہوتی ہے اور ہم لوگ کو آنا جانا ہمیشہ لگا رہتا ہے سفر کے لیے جو ہے ٹرین میں آنا جانا ہوتا ہے بہت اچھا رہتا ہے سفر ہم لوگوں کے لیے